हेलो अपने दोकान बला बजै छी हमरा ऊषाके पंखा जे देने रही ओ बहुत सुन्दर पाँच साल पहिने से अखन तक ओ कन्डिशनमे चैल रहल है एकटा पंखा पुनः पठा दी अपने से ई आग्रह अछि निवेदन अछि जे विश्वास अछि हमरा जे अहाँ पठा देब